जी भाउ

कहिड़ी कंपनीअ जी फ्रिज आहे हीअ तव्हांजी अच्छा हिनखे घणा साल थी विया वठे अच्छा त हिनमें बर्फ़अ ॼमेंसि थी पई अच्छा त कूलिंग घटि थी ॾे पई अच्छा तव्हां हिन में चेक कयो हिनमें हिकिड़ो मथे बटणु हूंदो आहे उहो त दॿिजी न वियो आहे तव्हांजो अच्छा कनेक्शन बि बराबरि हुनजो हले पियो हा हा हा मां मूंखे बि हीअं लॻे थो त घणो करे हिन में गैस घटिजी वई हूंदी जीअं की तव्हां ॿुधायव भाई चङो टाइम थी वियो तव्हांखे वठी करे त पोइ मां कंहिंमहिल मोकिलियांव माण्हू कंहिंमहिल तव्हांखे सहूलियत थींदी ओके ठीकु आहे त मां पंहिंजे माण्हू खे श्यामलाल खे मोकिलींदोमांव हूअ अची चेक करे ऐं तव्हांखे ॿुधाए वेंदव हिन में छा प्रॉब्लम आहे ऐं हिन जो घणो ख़र्चु अची वेंदव जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु ओके साहबु ओके